नोंथाङा जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनो नामा मोनोब्ला मानो आरो नोंथाङा मा मा जिब जुनाफोर दं एबा बबेखौ फिसिनो लुबैयो आङो बहुद रोखोमनि जिब जुनारखौ मोजां मोनो बा नआव आङो फिसियो जेरै दाउनिफ्राय लानानै अमा बा सैमा मोसौ बा बोरमा बेफोर आंनाव बहुद रोखोमनि जिब जुनारफ्रा दङ आं फिसियो दासिमबो आङो बिजों माखासे जेरै आङो मोसौनिफ्राय लानानै जेरै आङो गाइखेर मोनो बिराद बिजों आं मोनसे इन्काम फैयो बा बोरमा लादो बोरमानिफ्राय लानानै आङो बिजों माखासे फालांगियारि फालांगियारि हिसाबै आङो बे जिनिसखौ बिजोंबो बोरमाजोंबो आंनाव माखासे इन्काम फैयो आरो दाउ दं दाउनिफ्रायबो आंनाव बुहुद जेरै दाउनिफ्राय दाउदैनिफ्राय लानानै आंनाव बुहुद इन्काम फैयो जेरै आङो माखासे न'खर फेमिलियाव दोनो आङो सैमाखौ मोजां मोनो बा बेफोरखौ आं बिदिनो फालिलाङो बा फिसियो आरो आंनाव दं हांसो हांसोनिफ्राय आङो बहुद दाउदै दाउदैजों माखासे फालांगि बिदिनो बा फेहेरलांनाय जोलै गालांनाय आरो लोगोसे फुख्रि दं फुख्रिखौ आङो बेयाव नानि मोनसे फार्म बा ना जोलै दोननायजों फेहेरनानै फेदेरनानै बे बेनिफ्रायबो आङो माखासे आंनि माखासे फेमिलि सोलिनाय इन्काम आंनाव फैयो

दं जेनेबा मैसो मैसोबो फियो आङो मैसोनिफ्रायबो माखासे आंनाव आरो बहुद रोखोमनि आरोबाव बे इन्काम फैयो दाउ अमा सैमानिफ्राय लानानै आरोखि फालांगि माखासे आंनि थाखाय आरोखि सोसिलांनायनि थाखाय बेफोर सर्सा आंनाव दासिम बिराद मोजां इन्काम सोलिगासिनो दं दाउ अमा आं अमाबो फिसियो अमानिफ्राय लानानै अमा फिसा आङो जोलै होनानै अमा फिसानिफ्राय माखासे आरो बियावबो आंनाव बहुद रोखोमनि रां सोरजिनाय आरजिनाय आंनाव मोनसे बिजनेस फालांगियारि दङ बेजोंबो आङो बहुद मोजां मोनो ला जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बा फेमिलि सोलिनाय बे आंनाव जिब जुनार फिसिनायजोंबो माखासे मोजां मोननायजों लोगोसे आंनाव बहुद फालांगियारि बिदिनो बिजनेस इन्काम आंनाव सर्स बिराद आंनाव हाबो बेफोरबायदि आंनाव माखासे सर्सआ दा दाउ अमा बोरमा मोसौ मैसानिफ्राय लानानै बेफोर सर्सआ आंनाव हा बिराद मोजां फालांगियारि हिसाबै आं बिजों सोलिगासिनो दं लोगोसे बेजों आङो बे फालांगि खालायनायनि साय बहुद जायगाफोराव आङो जेनेबा फालांगियारि हिसाबै आङो दावबाय दावबाय दावबाय हाथाय बाजार लाङो बा आङो बिनिफ्राय आं आंनिफ्रायनो सालान साप्लायबो खालायो आङो फानहरो बेजों रां आरजिनाय आंनाव बहुद फैयो आरोखि बेनो